मुंहिंजे घर जे बाग़ीचे में अलॻि अलॻि क़िस्म जूं पेड़ पुढ़ पौधा लॻियलु आहिनि जीअं त टमाटर जो वणु ऐं सावा मिर्चनि जो वणु ऐं अनेक प्रकार जी जेके भाॼियूं थींदीयूं आहिनि मां पंहिंजे बाग़ीचे में लॻायूं आहिनि हिन त मां कुझु फलनि जो बि पंहिंजे घर में पौधो लॻायो आ पर अञा हुन में फल न आहिया आहिनि कुझु समय खां पोइ अची बि सघनि था छो त मां हुन जी खाद खुराक सुठी कंदी आहियां मूंखे मुंहिंजे घर जे बाग़ीचे में तमामु सुठो लॻंदो आहे छो त अलॻि अलॻि तरीक़े जा उन में जेके वण आहिनि कॾहिं कॾहिं टमाटा हुन में लॻंदा आहिनि कॾहिं सावा मिर्च लॻंदा आहिनि कॾे जाण जो लॻाईंदी आहियां पौधो ऐं कॾहिं कड़ी पता लॻाईंदी आहियां त उन जी ख़ुश्बू मुंहिंजे सॼे बाग़ीचे खे महकाईंदी आहे मां पंहिंजे बाग़ीचे में तमामु ॾाढो तमामु कुझु सिखी आहियां जीअं त मुंहिंजे बाग़ीचे जेको बि फल फ्रूट हूंदा आहिनि हुन खे ॾाढो मां ॾाढो सुठी तरह सां यूस पंहिंजे उपयोग में लाहींदी आहियां मां पंहिंजे घर जे बाग़ीचे मां ॾाढो कुझु सिखियो अॼुकल्ह जे समय में छा आहे त कहिड़ी बि भाॼियूं फ्रूट सही कोन था मिलनि हुन में सुइयूं लॻाए करे हुन खे पकाइनि था ऐं मार्केट में विकणण था पर मां पंहिंजे जेको घर जे बाग़ीचे मां जेके बि भाॼियूं उपयोग में हलाईंदी आहियां उहे जेके भाॼियूं आहिनि हुन जो अलॻि टेस्ट सुगंध हूंदी आहे सवादु हूंदो आहे ऐं मुंहिंजे मन खें ॾाढी संतुष्टी मिलंदी आहे